असांजे शहर में बरसाति जे मौसम में जाम खॾा भरिजी था वञनि पाणी उन्हनि में भरियो पियो आहे मछर मक्खियूं थी विया आहिनि हुन सां मलेरिया ऐं डेंगू बीमारी ती फहिलिजे त इनकरे पंहिंजे घर में साफ़ु सफ़ाई रखो ऐं आड़े पाड़े में बि सुठो रखो साफ़ु सफ़ाई हुजे वरी पनियूं वनियूं न फिटी कयो न त त किचिरो जमा थी वेंदो वरी पाणी भरिजी वेंदो पाणी बि ओॿारे करे पीओ मुंहिंजी इहा ई तव्हां सभिनिनि सां सलाह आहे